जतय तक खेलके बात छै ओहिमे जे छै अहाँकेँ खेलमे जे छै अहाँकेँ जतेक भी खेल छै ओहिमे जे छै कोचके अहम भूमिका रहैत छै जे हमर खिलाड़ी आ हमर टीम केना आगाँ बढ़त जे हमर खिलाड़ीके व्यक्तिगत रूपमे केना आगाँ बढ़ि सकैये आर जे छै एहिमे हमर टीम केना आगाँ बढ़ए आर खिलाड़ीकेँ बेहतर बनाबयके या कोचकेँ अधिकसँ अधिक मात्रामे अथी रहैत छै जे अपन जतेक उपलब्धि होइत छै कोचके ओ अपन खिलाड़ीकेँ ट्रेनिंग दैत छथि आर पूरा मेहनत कए कऽ ओ अपन जे छै खिलाड़ीकेँ आगाँ बढ़ाबैत छथि आर जतय तक कोचके बात छै ओहिमे जे छै खिलाड़ीसभ भी अपन अपन मेहनत कए कऽ आ आगाँ जा कऽ जे छै अहाँकेँ खिलाड़ी जे छै अपन कोचके नाम आगाँ बढ़ाबैत छथि इएह